अ आदा जोंनो मोनसे अर्दार नांगौमोन आदाया लिरनानै लानाय अर्दारखौ मेगि चिकेन फ्रायद रायस चिकेन ललिप'प लोस्सि आरो लोंग्रा ओरैनो क'का क'ला फेन्ता बेखिनियानो आदा जों बेखौ लोगोफोरजों लांनानै बेलेगाव जाहैनो सानदों बेनि थाखाय आदाया मोजाङै पेकेटाव जुनानै हरनो हागोन ना जायगायाबो इसे गोजान नालाय बेसादफोरा मोजाङै थाहैगोन ना थाहैया बेखिनि लांजासिम आदाया अननानै इसे मोजाङै पेकेटफोर खालामना हरबा इसे मोजां जागौमोन आरो माबोरै मा फ्लास्टिकाव जुनानै हरबा बेसिम थाहैगोन आदाया इसे साननानै बानायनानै हरदो गोबावबो थानाय हिसाबै बेयाफोर जाहैनो हागौ गोजान लामाबो आदाया मोजाङै पेकेटाव जुनानै हरदो बेखिनिखौ